बिहारमे अनेको मन्दिर हए होइ छै बिहारमे समस्तीपुर के किरेश्वर स्थानमे छै समस्तीपुरके थानेश्वर स्थान मे छ थानेश्वर स्थान छै दरभंगाके कुशेश्वर स्थान गङ्गा नदी आओर सिमरिया आओर सिमरिया का काँवर झीलमे पूजा होइ छै सिमरिया काँवर झील आओर आओर समस्तीपुरके मसीना गाँवमे अङ्कुर महादेव मन्दिर छै यहाँपर अनेको देवी देवताके पूजा होइ छै जइसेमे अनेको देवता छै यहाँपर दुर्गा माता आओर भोले बाबा आओर बजरंग बलीके अनेको दे देवी देवताके पूजा हो हो होइ छै समस्तीपुरमे मन्नीपुर नामसँ मशहूर माँ भगवती मन्दिर मन्नीपुरके बहुत मशहूर मशहूर छै आओर औ आओर छै मसीनामे मन्दिर आओर मस्जिद भी छै यहाँ बहुत मशहूर छै मस्जिद आओर मन्दिर मन्दिर यहाँ बहुत अच्छा छै मन्दिरमे पूजा होइ छै मन्दिरमे पुजारी रहै छै मन्दिरके शाम सुबह सफाइ होइ छै मन्दिरमे अनेको टाइम भक्तों की लाइन लग लगल रहै छै मन्दिरमे अनेको प्रसादी आओर पान फूल च चढ़ाओल जाइ छै यहाँ मन्दिरमे पूजाके लिए पण्डित र रहै छै यहाँ गाड़ी घोड़ा अनेको सामान नया सामान की पूजा किया के करने के लिए मन्दिरपर गाड़ी दै छै अनेको सामान लऽ कऽ अबै छै यहाँ पूजा होइ करयके लिए अनेको सामान अनेको किछु अपने मन्नत मांगय लेल मन्दिरमे आबै छै मस्जिदमे आबै छै दुआ भगवानसँ लै छै कि हमरा अच्छा होय सभके अच्छा होय अनेको पाठ्य पाठ्य ग्रन्थसँ भागवत गीतासँ यहाँ पूजा की जाती है रामायण की की पंक्ति अपना अपना अपनाती है हिन्दू धार्मिक स्थान समस्तीपुरके थानेश्वर स्थानमे थानेश्वर स्थान ओवर ब्रिज के पास काशीपुरमे है यहाँपर देवी देवताके पूजा होती है आओर मन्नीपुरमे भगवती माताके पूजा होइ छै यहाँ अनेको मन्दिर छै बिहारमे बिहारके बोधगयामे यहाँ बोधगयामे बोधगयामे अनेको पाप कटानेके लिए बोधगया जाइ छै पाप कहै छै यहाँ पाप करबै तऽ बोधगया जयबै तऽ पाप अहाँपर अहाँपर सँ उतरि जायत यही लेल बोधगया जायके पड़ै छै बोधगया बुद्ध की धरती है बुद्ध बुद्ध भी बुद्ध धर्म अपना बुद्ध धर्म अपनाने वाला अपना लिया था बुद्ध बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति बिहारीमे बिहारमे हुआ था वो बोधगयामे हो होलय रहै ज्ञानके प्राप्ति बुद्ध बुद्ध कहलखिन रहय कि पटनामे यमुना नदीके पास आग लगेगी वही हुआ पटनामे आग लगै लग लगै छै बुद्धके बात सत्य हो गेलै काहेकि बुद्ध की यह धरती है धरती छै बुद्ध अपने मन्दिर अनेको पापियोँके पाप नष्ट होइ छै होइ छै लोक बोधगया जाइ छै तऽ अपना पाप उतारै लेल बोधगयामे अनेको मन्दिर छै म मन्दिर आओर मन्दिरमे भग भगवती आओर अनेको देवताके पूजा होइए जा होइ छै